جی ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بولوں کہ گول کونڈے کا جو واقعہ ہے وہ ایسے ہے کہ گول کونڈا اس کا جو نام پڑا ہے وہ گول ہونے کی وجہ سے پڑا ہے اور اس کے اندر جانے کے جو دروازے ہیں وہ ایک مکئی دروازہ ہے ایک فتح دروازہ ہے اور ایک جمالی دروازہ ہے اور ایک شاطان دروازہ ہے جو اندر جانے کے لیے ہے اگر آپ ایک بار اندر آ جائیں تو آپ پھر دوبارہ باہر نہیں جا سکتے جب آپ کو اگر باہر جانا ہے تو وہ دروازوں میں ہی سے باہر جانا پڑے گا اور اگر آپ کو اندر آنا ہے تو آپ وہ دروازوں کے اندر ہی سے ہی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں ہے اور رہا وہ گول کونڈا کے اندر ایک بڑا سا بالا حصار ہے بالا حصار کے جو مہینے ہیں وہ بالا کے معنیٰ جو ہوتے ہیں وہ بڑے کے ہوتے ہیں اور صار کے معنی ہوتے ہیں حصہ حصہ یا گھیرا ہوا گھیرا ہوا بالا صار صار کے معنیٰ ہوتے ہیں گھیرا ہوا تو وہ پورا اونچا اونچا بالا کے معنیٰ ہیں اونچا تو اونچا حصہ جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے پوری طرح سے جس کی وجہ سے اسے بالا حصار کہا جاتا ہے اور گول کونڈے قلعے کے جو دروازے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ سانپ ہوتا ہے نا ویسے ہے وہ اس وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ جب اگر لڑائی ہو جائے تو ہاتھی کے پاس تو بہت طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے دروازے یا کچھ بھی چیز اُٹھ اکھاڑ کر پھیک دیتا ہے تو وہ نہیں ہونے کی وہ نہیں ہاں ویسا نہیں توڑنے کی وجہ سے اس کے دروازے ایسے سانپ کے جیسے بنائے ہیں کہ جب ہاتھی جب سیدھا جب بھاگ ہاتھی جب سیدھا بھاگ کر آتا ہے تو وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ دروازے کو مار کر توڑ سکتا ہے لیکن جب ہاتھی جب ٹیرا بنگا بھاگ کر آتا آتا ہے تو اس کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بنایا گیا ہے